अॼ जे वर्तमान भारत में हाणे इहा महिल असां ॾिसूं था त ॾींहों को ॾींहं जेको प्रदूषण आहे उहो वधंदो थो वञे नदियुन जो पाणी जल स्तर उन्हनि जो लगातार घटिजंदो थो वञे ऐं उन्हनि जो पाणी ॾाढो दूषित बि थी रहियो आहे इहो ॾाढो चिंतन जो विषय आहे की असांखे उन नदियुनि जी पाणीअ जे स्वच्छता जे लाइ ध्यान ॾियणु घुरिजे गॾु ई गॾु मां इहो चवणु चाहींदुसि त असांजे खेतनि में खेतनि में जेकी खेती थी रही आहे उन में किसान हर साल हज़ारों क्विंटल यूरिया डी पी फर्टिलाईज़र केमिकल अहिड़ा उपयोग करे रहिया अहिनि जेके की असांजे सिहत लाइ ॾाढा ख़राबु आहिनि उन सां ज़मीन जी जेकी ताक़त आहे उहा बि घटिजंदी थी वञे पैदावार वधाइण जे लाइ उहे लगातार अञा उन में वञनि था केमिकल वधाईंदा जंहिंजे करे सोचिनि इहे पद पैदावार असांखे वधीक मिले भॼियूं सीज़नल मिलण जे बजाए उन में केमिकल विझी करे उहे ऋतु अनुसार भाॼियूं न मिली ॿारहं ई महीना उहे भाॼियूं असांखे मिली थियूं वञनि पियूं पर उन्हनि में जेके पोशक तत्व हूंदा आहिनि उहे असांखे पूरा न था मिली पाइनि पिया त खेतीअ में बि असांखे ध्यानु ॾियण खपे खेतीअ जी तर्फ़ु उन्हनि खे मुड़ड़ खपे उनन खे इन ॻाल्हि जी प्रेरणा ॾियणु खपे त तव्हां जैविक खेती कयो ताकी असांजो भारत जेको आहे स्वस्थ भारत ठही सघे धन्यवाद हरि ओम